तुमच्या वाठारांतलो मुळावो वेवसाय खंयचो तुमच्या वेवसाया बद्दल म्हायती घेवंक व्हडल्या शारांतल्यान पर्यटक थंय पावतात पारंपारीक वेवसायांतल्या आव्हानां बद्दल आनी सांगात अशें जर म्हाका विचारशात जाल्यार हांव शहरांतूच रावतां आनी आमच्या वाठारांत जो वेवसाय आसा हावं रावतां थंय थंय म्हाका दिसता खुबशे कांसार आसात ते आपले ब्रास म्हणटात पळय पितूळ त्या पितळा पसून खुबशो वस्तू तयार करतात तसलें काम हांगा चलता म्हणटकच तें खूब फामाद आसा गोंयभर न्हय तर जगभरूच म्हणल्यार जाता खूब फामाद आसा आमचे पितळीची काम तरा तराच्यो दिवल्यो तरा तरांची आयदनां तरां तरांचे दिवे मागीर लामणदिवे व्हडल्यो दिवल्यो देवळांत आसता त्यो नंदादीप आयदनां मागीर देवाक फुलां काडपाचे पाटले अशे कितलेशेच तरेच्यो वस्तू हांगा करतात तांच्यो फॅक्टरी बी ह्याच वाठारांत आनी तुमी ते सांगतात त्या प्रमाणे करतात सामकें म्हणटकच आमच्या वाठारांतलो मुळावो वेवसाय जर पितळ कामाचो अशें जर म्हणत जाल्यार चूक जावची ना हांगाच तें काम चालू आसा अजून मेरेन आनी पर्यटक तें घेवंक येतात म्हणल्यार येतात आनी आमच्यो दिवल्यो म्हणटात त्यो पारंपारीक गोंयच्यो दिवल्यो खूब कडेन पावल्यात शारांत पावल्यात गोंया भायर पावल्यात देशा भायर सुद्दां पावल्यात आनी आव्हानां म्हणत जाल्यार तांकां खूब आसात ना न्हय तांचे कडेन तितलो ये म्हणटा तसो जागो शार जाल्ल्या कारणान तसो व्हडलो जागो बिगो हाजेरूय बंधना आसात तांचे कडेन मागीर तांचे कडेन येवपी गिरायकां तांचे कडेन मागीर ते विकपाक तांचो आतां म्हणटा तसो प्रेज वाडत आसा खंय प्रायस प्रत्येक गोश्टीचो वाडत आसा ताकाय बी तांकां तोंड दिवचें पडटा आनी अशीं कितलीशींच आव्हानां आसात तांच्या फुड्यान